मड़ो में थुआड़ी हट्टी दा लैती इक जैकट ठीक ऐ जैकट में लैती ते सेही लैती ते सेही में जैकट अवा ओह् निकली इन्नी खराब निकली निकली जैकट अपने कशा में बड़ी शैल लैती ही मैंह्गी बी तुसें दित्ती अवा ओह् निकली नी शैल ओह् इन्नी भखदी बी नेईं ते मुट्टी ते खरी ही अवा भखदी खरै की नेईं ऐ ओह् ते ओह् मतलब में इक बारी ऐ धोती ओह् ओह् पूरा रूं रूं होई गेआ पूरी उसी बुर बी आई ओह्दी जिप्प बी खराब होई पूरी खराब होई मेरे पैसे बरबाद करूढ़े तुसें में तुसेंगी आखेआ बी ऐ हा मिगी शैल शैल चीज़ देओ पैसे में खरचने मिगी शैल चीज़ देओ मिगी बेकार चीज़ नी देओ अवो तुसें मेरी गल्ल मन्नी गै नेईं तुसें मिगी इन्नी बेकार चीज़ देई ओड़ी में तुसेंगी सनाए दा हा ओह् में केह् में तुसेंगी ओह् बापस करनी इक बारी ऐ में लाई ओह् में तुसेंगी बापस करनी तुसें मिगी के किश होर चीज़ देनी ओह्दै बदलै ओह् मेरी नेईं ओह् मेरे पैसे न तुसेंगी पंजी सौ दित्ता ओह् बरबाद थोह्ड़ा न करना ओ में ओह् आगी कल परसूं दबारा ते मिगी ओह् चीज़ तुस इयां दूई देओ ओस कंपनी दी जैकट नी देओ ओह् बड़ी खराब निकली मिगी घर शा बी इन्नी गालियां पेइयां इं'दे कशा बी एह् तूं केह् आह्नेआ गंद खरीदियै किश शैल नेही चीज़ देओ मिगी आखा दे तुस कि बड़ी शैल ऐ बड़ी शैल निकलनी अवा पैह्ली पैह्ली बार धोने चा गै ओह् बोर बोर होई गे ओह्दी जिप्प बी खराब होई इक दो बारी लाने कन्नै गै मिगी तुस पैसे जां ते ओह्दे मिगी पैसे बापस करी ओड़ो जां ते मिगी कोई दूई चीज़ देओ ओह्दे बदलै में नियो लैनी ऐ मिगी तुस देओ दूई चीज़ उनें बच्चें आस्तै लैती में मिगी दो मैंट्ट लाई ओह् आक्खा दा मम्मां एह् कनेही चीज़ आह्नी तुसें बिंद शैल नी एह् ऐ कोई शैल नेही चीज़ देओ मिगी आ'ऊं आह्गी दबारा मिगी एह् दूई बदलियै देओ एह् नेईं शैल बिंद बी ठीक ऐ